हैलो ठीक है सर बोलिए नमस्ते ठीक है ठीक है नमस्ते

जी हाँ सर जो हाँ हाँ मैम ज्वेलर्स का ही है मिल जाएगा बिल्कुल मिल जाएगा आपको मैम हमारे पास सभी आइटम हैं मैम आपको स है सब मिल जाएगा आपको चाहे कैन कर लीजिए फायर का लीजिए आप किसी लीजिए सब बाय सब को मिल जाएगा आपको देखिए मैम कान में जैसे आप सुई धागा है तो आपको सात हज़ार में भी हो जाएगा नौ हज़ार में भी हो जाएगा आपको ऐसे ही होता मतलब आप जिस मलतब जिस क्वांटिटी का आप लेंगे जितना वज़न लेंगे आप उसका दाम बढ़ता जाएगा मैम

सर सुई करके सबसे सस्ती और सबसे हल्की अगर आप लेंगे तो कम से कम सात हज़ार में आ जाएगा आपका बिल्कुल हाँ सात हज़ार में आपको हम दे देंगे लेकिन उसमें भी चलिए ठीक है दे देंगे आपको सात हज़ार में मिल जाएगा और कुछ चाहिए तो आप सोच लीजिए आपको मिल जाएगा कान में मन लीजिए उसका वज़न दो हज़ार रूपये तक हो जाएगा आपका आ जाएगा मतलब कम से कम एक मिलियन होगा एक मिलियन में आपको मिल हाँ हाँ एक मिलियन में अगर हम आपको दे देंगे तो दो हज़ार रुपये दो हज़ार से पच्चीस सौ तक में मिल जाएगा

जैसा कहिए पायल देखिए इसमें चार सौ पचास रुपये वही चल रहा है आप कै भर तीन भर दो भर पाँच भर कि कितना लेंगे

नए नए डिजाइन में देखिए इसमें कम से कम कितना भी वह कम वज़न लेंगे पाँच हज़ार हो जाएगा आपका कम से कम अगर पाँच भर ले रहे हैं तो आपका साढ़े चार हज़ार रुपये आपका तीन हज़ार पैंतीस सौ के आस पास पहुँच जाएगा ठीक है हाँ अगर ऐसे अगर और कुछ चाहिए तो बताइए हमारे पास देखिए इसमें काफ़ी चीज़ें हैं मीना ऊना भी है और हार वार भी है चैन वैन दीजिएगा शादी विवाह पड़े तो अगर अगर आपको और चीज़ों की ज़रूरत हो तो आप हमें इस पर संपर्क करिए हम आपको और क़िस्त दे देंगे आपको वज़न चैन देखिए इसमें जो चल रहा है आपका दस ग्राम तक चल रहा है एक घर चल रहा है ग्यारह ग्राम तक चल रहा है तो इस समय अगर आप दस ग्राम का लेंगे तो बावन वावन हज़ार रुपये लगेगा एक भर लेंगे तो आपको अट्ठावन अट्ठावन हज़ार लग रहा है

देखिए वह आपके आपकी पसंद के ऊपर है आज जैसे अधिक पसंद कर लेंगे तो उसमें मान लीजिए आपको मतलब दस ग्राम तक अगर देख लीजिए तो दस ग्राम चल ही रहा है मार्किट में इस समय दस ग्राम में लेंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा दस ग्राम चलिए दस ग्राम आपका बावन वावन हज़ार तक ला कुछ रेट कम कर देंगे आपके लिए ऐसी बात नहीं है अब जो अब अगर आया रही हैं आप देख लीजिए दुकान पर जो पसंद आएगा उसमें हम कुछ रेट में आपको कम कर देंगे ऐसी कोई बात नहीं है जी जैसे होगा हम आपको कर देंगे ठीक है ठीक है ठीक है नमस्कार नमस्कार आप आइए आप धन्यवाद ठीक है